अॼु जी तारीख़ में विज्ञापन जे लाइ सुठो ऐं सस्तो ऐं फ़्री जो कम आहे मोबाइल में एडवर्टाइज ॾियणु मोबाइल में सॼो करिणो असां वटि हिकिड़ो ॼणो आहे एच के ए टी वारो उनखे असीं पंहिंजो दुकान जो विज्ञापन ॾींदा आहियूं हू पंहिंजे मोबाइल में विझंदो आहे उन वटि अठ हज़ार चारि सौ मेम्बर आहिनि अठ हज़ार चारि सौ मेम्बर हिक ॾींहं में ई ॾिसंदा आहिनि वरी उहे माण्हू वरी ॿियनि खे बि ॿुधाईंदा आहिनि इन लाइ मुंहिंजे हिसाब सां अॼु जी तारीख़ में फ़्री जो एडवर्डाइज जो विज्ञापन जो ज़रियो मोबाइल आहे ॿियो ज़रियो आहे पेपर में एडवर्डाइज ॾियणु उहो पेसनि सां थींदो आहे ॿियो ज़रियो आहे पैपलेट छापाए पन्ना छापाए विराय उहो बि पेसनि सां थींदो आहे इन लाइ मुंहिंजी जेका सोच आहे हूअ मोबाइल जी आहे ऐं मोबाइल में जाम सुठो ऐं जल्दी एडवर्टाइज थींदी आहे राति जो विझ त सुबुह जो ग्राहक बीठी हुंदई यार मोबाइल में ॾिठो हो मां त तॾहिं मां वठण आयो आहियां मोबाइल में ॾिठो मां तॾहिं मां आयो आहियां इनखां सुठी एडवर्टाइज थी वेंदी आहे मोबाइल जहिड़ो को बि विकल्पु सुठो कोन्हे मुंहिंजी राइ खां हीअ सलाहु आहे हरि ओम